हँ हेलो हँ पाबनि अयतै पहुँचबै कोन सँ पाबनि होली कैसे होबऽ हइ बच्चा सब होली खेलै छै हँ अथी चढ़बो कहै छै होली एक साथ मतलब रङ्ग अबीर खेलल जाइ हइ हँ आ ई पाबनि छठि पाबनि कैसे होबऽ हइ हँ हँ खरनाके बाद ओ होल मतलब कि पहिले नहाय खाय होल तब खरना होल आर तब तऽ बढ़िऑं मतलब पकवान पूरी सब बनल तब चढ़ायल जाइ हइ आ तब फल फलो आओर ने किनऽ होतै तब अथी आर पाबनि होबऽ हइ से भादोमे पाबनि होबऽ हइ घड़ी पाबनि भादोमे होबऽ हइ पाबनि ओ एके दिन मतलब दिने कऽ मतलब एक दिन नहाय खाय खाली ओकरामे होबऽ हइ खरना सब नहि होबऽ हइ ओहए बस नहाय खाय होलऽ ओकर बिहान होके ओहए मतलब पकवान वकबान बनल आ ओहिमे ओहिमे ओहिमे बालि चढ़ल मकइके बालि चढ़ै छै मकइके बालि चढ़ल खीरा चढ़ल मतलब खीरा बालि बालि चढ़ेलक खाली आ पकवान वकबान चढ़ेलक आ जेकरा होल से मतलब बालो खीरा फलो आओर जेकरा मोन होल फलो चढ़ेलक मतलब खीरा होल बालि होल ओ चढ़ैलक अपन पकवान होल दही पौरलक एगो दुगो तीनगो आ ओ तऽ हर लोग चढ़बै है मतलब आ जकरा बेसी दुगो तीनगो चढ़बऽ हइ दही नहि होबऽ हइ तऽ ओ हाथ उठैलक एके दिनमे मतलब दिनके बनैलक और साँझके मतलब साँझके हँ हँ साँझके पाँच बजे हाथ उठि जेतऽ घड़ी पाबनिमे पाँचे बजे हाथ उठि जाइ छै साँझके होबऽ हइ अथी वला बैसाखीमे होबऽ हइ एने बैसाखी पाबनि होबऽ हइ हमरा सबमे बैसाखी बैसाखीमे होबऽ हइ खरना होलै पहिले ओकरोमे शनिचरके होल खरना पाबनि बोल हइ बैसाखी शनिचर के होल खरना अथी नहाय खाय ओइकेबाद फेर